हाँ हाँ हाँ बोलिए बता यहाँ पर तो दुर्गा मन्दिर भी अच्छा है काली मन्दिर है सरस्वती मन्दिर है हमलोगों के गाँव में सब मन्दिर है बहुत बढ़ियाँ मन्दिर है यहाँ पर पूजा पाठ भी होता है बहुत बढ़ियाँ तरीके से आप क्या देखना चाहते हैं पूजा करने कौन से मन्दिर में जाना चाहते हैं दुर्गा मन्दिर जाना चाहते हैं या काली मन्दिर या सरस्वती मन्दिर कौन मन्दिर जाना चाहते हैं बिहार में बिहार में तो मन्दिर यहाँ पर दुर्गा मन्दिर है बहुत बढ़ियाँ मन्दिर है मालूम नहीं है तो यहाँ पर आइए घूमिए बहुत बढ़ियाँ मन्दिर है जैसे जैसे पूजा करना चाहते हैं पूजा कर सकते हैं बढ़ियाँ मन्दिर है सब कुछ यहाँ पर सामान मिल जाएगा हाँ पूजा का समान सब मिल जाएगा सब हो जाएगा आइए हाँ बता देंगे आइएगा तो बता देंगे हाँ तो जानकारी नहीं है पूजा विधि में सामान लगता है उसमें अगरबत्ती लगा जैसे प्रसाद चाहिए तो प्रसाद में भी सामान जो भी चढ़ा सकते हैं उसमें सामान लगता है लेकर करके आइए पूजा विधि वहीं पर करवा देंगे यहाँ पर कौन सा मन्दिर में आइएगा काली मन्दिर आप तो बोले दुर्गा मन्दिर है सरस्वती मन्दिर है जो भी मन्दिर आना चाहते हैं आइए मेरा तो नज़दीक दुर्गा मन्दिर पड़ता है हाँ अच्छा मन्दिर जाना है यहाँ पर दुर्गा मन्दिर है आइए हाँ कौन भगवान अच्छा है सब भगवान तो अच्छे हैं यह थोड़े है भगवान अच्छे भगवान खराब भी होते हैं सब भगवान अच्छे हैं आइए यहाँ पर पूजा करने के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हैं विधि हुआ तो विधि भी बता देंगे बता देंगे हाँ बता देंगे क्या बोलेंगे आइएगा तब ना आइए पूजा विधि जो भी होता है यहाँ पर बगल में है मेरा घर घर के बगल में है मन्दिर वहाँ पर बता देंगे हाँ सामान उमान भी सब कुछ मिलता है यहीं पर मिलता है